हैलो राचीस एजेंसी मां तव्हां त्रिमुर्ती ॻाल्हायो था नी असांखे अॼु कार्यक्रम में वञण जी इछा आहे त असांजे घरु वारनि खे सभिनि खे हलण जी इछा आहे असां तव्हांजा रोज़ जा ग्राहक आहियूं त तव्हां असांखे पैसनि में थोरो घटि पैसा करे ॾियो त असांजे सॼी घरु वारबि खे सभिनि खे घुमण जी इछा आहे